एखन प्रवेशक प्रक्रिया जे छै सभप्रक्रिया तऽ ठीक छै मगर निःशुल्क मात्र कहय लेल छै किछु ने किछु फीस किछु ने किछु व्यवस्था जे एखन छै ओहिमे ओ लागि जाइत छै जहाँ तक नामाङ्कनमे लागैवला छै तऽ हर धिया पुताके माय बापक आधारकार्ड लागैत छैक ओकरामे दस्तावेज अथी बैंक पासबुकके फोटोकॉपी लगबय पड़ैत छै आधारकार्ड पैन कार्ड सेहो लगबय पड़ैत छै जहाँ तक जे जकरा उपलब्ध भेल से लगेलक आ ओहि आधारपर भविष्यमे सरकार जँ कोनो शुल्क कोनो तरहक शुल्क देतै ताहि दुआरे पासबुकके आवश्यकता पड़ैत छै मुफ्त मात्र सरकारी भाषा छियै किछु ने किछु किछु ने किछु ओ दायरा बनल छै जे सभठाम किछु ने किछु पाइ लागि जाइत छै